मैंने एक जैकेट ली झील कंपनी की और पैराशूट की जैकेट ली भाईसाब मैं उसकी तारीफ मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं वो जैकेट पहन के हम चार पाँच दोस्त मतलब बाहर निकले मैं वो जैकेट पहना मेरे सारे दोस्त ऐसा मतलब ओढ़ ओढ़ के बिल्कुल मोटी मोटी जैकेट पहन के कोकड़े जा रहे हैं ठंड में और अपन वो झील की जैकेट में पैराशूट वाले बिल्कुल पतली सी बिल्कुल लाइट व्हेट बिल्कुल पतली सी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जैसे बरसाती होती ना बरसाती भी मोटी कहना चाहिए उससे भी पतला कपड़ा पैराशूट का और उसमें टोपी भी थी टोपी ओपी लगा लिए ग्लब्स पहन लिये है लेकिन अपने को बिल्कुल एक परसेंट भी ठंड नहीं लग रही हमने वाह यार क्या शानदार चीज है मज़ा आ गया बंदू बहुत शानदार जैकेट है